हेलो हाँ बाजै छी बताबू छी अहाँकेँ के दिक्कत बा हँ तऽ देखिए तऽ ओकरामे जे छै कऽ टण्कीके साफ उफ करैला पड़तै आ ओकरामे देखए लए पड़तै कि हमरा कहाँ दिक्कत आबै छै अपनेकेँ नल टूटल छै कि टण्कीमे प्रॉब्लम छै

तऽ ओकरा लियै तऽ अपनेकेँ तऽ कुछ खर्चा लागि जेतै खर्चा पानी लागि जेतै अहाँकेँ ने आब जा हमरो चार्ज छै ओकरो खाली पाँच सए टका हमरे चार्ज छै ठीक ने से ओकरा बाद जे अपनेकेँ जे समान लागतै से अपनेकेँ लागतै

जरूरत मतलब की एकठो हम रहब आ एकठो आओर रहतै थोड़ा पकड़ै उकड़ै एने उने हाँ तऽ देखि अभी तऽ थोड़ा सा हम बीजी छियै दू तीन दिनके बाद जे छै अपनेकेँ टाइम दिअऽ सकब कीआकि अभी तऽ हमहुँ इधर काम करै छिऐ हाँ तऽ जादा इमर्जेन्सी छै तऽ कोइ दिक्कत नहि छै अपनेकेँ काल्हि हँ काल्हि आबि सकैत छी हाँ काल्हि आबि जेबै जी हाँ ओतऽ बुझै छियै हम हम कनि पानिके बहुत दिक्कत होइत छै लेकिन की करबै पानिए पर तऽ दुनिया चलै छै हमरा हिनका आओर की की हाँ हाँ

हाय देखो महराज हमरा तऽ घरे नहि छै हमरा पता हँ ठीक छै धन्धामे कोन पड़ै छै अपन सभक घर हँ खुवाड़ी हँ कुवाड़ी जानै छियै

अच्छा होइ जेतै लेकिन घर हम कहलियै नजदीकमे होतै अपने तऽ दूर बता दलियै जते अच्छा अगर एतना रिक्वेस्ट करलियै अहाँ तहन तऽ हम अपनेकेँ हम जरूर कोशिश करब किए कि अपनेकेँ सेवा करै कऽ मौका देले छियै तऽ छोड़बै केना कऽ सेबा करब हम जरूर अपनेकेेँ सेवा करब हूँ अच्छा ठीक छै हमरा सभके पूरा कोशिश रहतै हँ हँ तऽ ठीक छै तऽ हम आबै छियै काल्हि खुना काल्हि कए बजे अइयै हाँ तऽ अपना तनि तऽ घरेमे रहबै अच्छा ठीक छै तब राखै छी कॉल